ہیلو السلام علیکم جی بھائی کیا حال ہیں جی ارے مجھے تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا میں نے فیصلہ کیا ہے تو پاسپورٹ کیندر میں اپوائنٹمنٹ بک کرانی ہے ہاں ہاں وہ تو مجھے پتا ہے

زیادہ جو ہے جوش آ رہا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ہاں تم بتاؤ کیسے رہے گا وہاں پہ کیسے جائیں گے کیا پلاننگ کرنی پڑے گی مجھے سب کچھ صحیح طریقے سے شیڈیول ہو جائے وہاں پہ بتاؤ ہاں سارے ڈاکومنٹ میں رکھ لوں گا ٹھیک ہے آدھار کارڈ ہو گیا ٹینتھ کی مارک شیٹ ہو گئی اور برتھ سرٹیفکیٹ گھر کا راشن کارڈ اور بجلی کا بل بھی رکھ لوں گا ہاں ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہو ہاں وہ تو ہے ہی ٹھیک ہے ان شااللہ چلو میں جب جا کے آ کے تم کو بتاتا ہوں کیسا رہا ہم سب وہاں صحیح ہو گیا یا نہیں دعا کرنا سب خیریت سے ہو جائے اپوائنٹمنٹ شیڈول صحیح صحیح ہو جائے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ السلام علیکم